असांजे पासे में हिकिड़ो घर आहे उहा माण्हू जेका विदेश ॿाहिरां घुमणु ईंदा आहिनि न उन्हनि खे भाड़े ॾींदा आहिनि रहण लाइ जीअं की हू रही सघनि खाई पी सघनि आराम करे सघनि पोइ जीअं ॿिए ॾींहुं सुबुह जो राति जो घुमणु वञिणो हुजे त घुमणु वञी सघनि अने पासे में होटल धरमशालाऊं बि आहिनि जीअं माण्हू खे घुमिणो फिरिणो अचिणो हुजे त असांजे हिते जाम माण्हू ईंदा आहिनि घुमणु छोकी असांजे कच्छ में हिते जीअं व्हाइट रण आहे डोलावीरा आहे मांडवी बीच आहे अने जाम सारी ईअं शयूं आहिनि जीअं माण्हू घुमी सघनि इन लाइ माण्हू हिते जाम ईंदा आहिनि अने इते होटल धरमशालाऊं बि आहिनि जीअं की फोरेन मां माण्हू ईंदा आहिनि विदेश मां त उहो होटल में रहंदा आहिनि अने हिंदुस्तान जा हूंदा आहिनि उन्हनि खे धरमशाला में रहणु हलंदो आहे इन लाइ ॿई सुव सुविधायूं आहिनि जीअं की हाणे केरु विदेश मां आहियो उन खे धरमशाला में रहणो आहे त हू धरमशाला में बि रही सघंदो पोइ टेंट हाउस जी सुविधा बि आहे जीअं हिकु माण्हू इहा सोचंदो आहे की गामिड़े जी स्टाइल में ई रहूं इन लाइ सभु सुविधायूं हिते आहिनि अने टरिज़म टरिज़म लाइ त जाम सुठी सुविधायूं आहिनि जो की असांजे हिते महिमान तरीक़े ई कंदा आहिनि टूरिज़म खे अने जाम सुठी रीति ई शेवा कंदा आहिनि